दिल्लीअ में अलॻि अलॻि धर्म जा माण्हू आहिनि ऐं अलॻि अलॻि उन जा मतिलबु ग्रन्थ आहिनि जीअं हिंदुनि जी मतिलबु भगवत गीता आहे भगवत गीता उहा त अहिड़ी आहे पढ़ण में ॾाढी सुठा लॻंदी आहे ऐं हिंदू मतिलबु हर हिंदू मतिलबु भगवत गीता मतिलबु पढ़े वठंदो आहे हिंदू में बि इलाही मतिलबु क़ौम ईंदी आहिनि ऐं सिखन में गुरु ग्रन्थ साहिब जो खे वधीक मञंदा आहिनि ईंअ त हुन में गुरु ग्रन्थ साहिब आहे सुखमनी साहिब आहे ऐं ॿियां बि आहिनि मतिलबु जीअं मतिलबु एतिरो त मतिलबु पढ़े वठंदा आहिनि मतिलबु ऐं मुसलमाननि जी क़ुरान आहे ऐं मसलमान सिर्फ़ु क़ुरान खे ई वधीक मञंदा आहिनि ऐं ॿिए कंहिंखें मञंदा ई न आहिनि हुननि जो अलॻि ई मतिलबु धर्म आहे ऐं ईसायुनि में बाइबिल हलंदी आहे उहा बि मतिलबु हिननि जी अलॻि ई आहे ऐं ईसाई वधीकतर कंहिं धर्म खे न मञंदा आहिनि ईअं ई मुसलमान न मञंदा आहिनि असां मतिलबु हिंदुनि में सिंधी बि ईंदा आहिनि मराठी बि सिंध हिंदी बि हिंदू में अची वेंदा आहिनि तरह तरह जा बंगाली उहो बि हिंदू में अची वेंदा आहिनि मतिलबु आहिनि त बंगाली पर हिंदू में ईंदा आहिनि ऐं हिन उन्हनि में बि असांजे जीअं मतिलबु भगवत गीता त हुननि जे ई बंगाली में लिखियलु ईंदी आहे भगवत गीता ईअं ई मतिलबु जंहिं इलाही मतिलबु सुठो आहे की मतिलबु अलॻि अलॻि मतिलबु तरह जा आहिनि त इलाही मतिलबु एतिरो त असांखे बि मतिलबु पतो न आहे जेतिरा असांजे वॾनि खे पतो आहे हाणे जेतिरो असांखे पतो आहे असां तव्हांखे ॿुधायूं था असां त मतिलबु ज्यादातर भगवत गीता ई पढ़ंदा आहियूं